हम जे छै से उषाके पंखा लेने छलहुँ लेकिन ओ जे छै से छओओ महीना नहि भेल एहिबेरा आबिके खराब भए गेल ओहिमे हम ठका गेलहुँ देखिऔ न हम जे छै ओ पंखाकऽ जे छै से फेरसँ आपस करय लऽ चाहै छी आपस कए देबै किआतऽ ओ छओओ महीना नहि चलल खराब भऽ गेल ओकरा जे छै से हम लौटा देबय उषाके पंखा एहिबेरका नहि नीक रहय